नमस्ते सर सर हमारा हाँ हमारी चोरी हो गई है हम ट्रेन से सफर कर रहे थे हमारी चोरी हो गई है हम कम्प्लेन लिखवाने आ रहे हैं

हाँ तो कृपया हमारा कंप्लेन लिख दीजिए हमारा उसमें बैग में हमारे बहुत जरूरी समान था अरे उसमें हमारे आधार कार्ड पासबूक चेन अंगूठी और जरूरी समान भी था नाम चिन्हता है

हम ग्राम मोरितपुर ग्राम सभा हमारा मडहा है और पोस्ट ऑरितपुर जिला मऊ है हम इलहाबाद से लौट रहे थे नहीं आप नहीं नहीं हम हुलिया तो नहीं देखे लेकिन आप सी सी टी बी ऑन कराके देख सकते हैं

सर हमारी मदद कर देते तो बहुत कृपा होती उसमें हमार जरूरी समान था हम बहुत हैं हम घर नहीं जा पा रहे हैं हाँ तो बहुत मदद कर देते तो बहुत आपकी मेहरबानी होती

हमारे पास पैसा वैसा भी नहीं है हम कैसे घर जाएं हाँ तो अभी रुकेंगे कहाँ जब पैसा वैसा नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारा बैग चोरी हो गया है सभी तब से तो हम कह रहे हैं आप प्रशासन की भाई हमारा रीक्वेस्ट है कि भाई जल्दी हम हमारी मजबूरी समझे हाँ हाँ हम अकेले हैं हम हम अकेले हैं हम क्या करें हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है

हम भाई अकेले हैं इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान है इसीलिए आपसे बहुत रीक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद करें तो आप जल्दी से हो सके तो मेहरबानी करिए हमारी मदद करिए ताकि हम अपने हम अपने घर जा सकें आ तब हमारा समान सब कब तक मिलेगा ठीक है तो शुक्रिया सर नमस्ते जल्दी कीजिएगा